سرفنگ کرنے سے پہلے ہمیں سرفنگ سلیٹ چیک کر لینا چاہیے دھار وغیرہ اور رسی چیک کرلینا چاہیے ٹوٹا ووٹا تو نہیں ہے اور سلیٹ کو اچھا سے پکڑ لینا چاہیے اسٹرنگ کو کس کے پکڑنا چاہیے اسٹرنگ کو اور اس کے بعد ہیلمیٹ پہن لینا چاہیے جب سرفنگ کرتے رہیں تو سامنے دھیان ہونا چاہیے زیادہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے ہاں دیکھو لیکن دھیان بھی ہونا چاہیے سامنے ایسا ہوتا کبھی کبھی سرفنگ کرتے رہتے ہیں اور ویڈیو ویڈیو بنانے کی چکر میں سامنے دھیان نہیں دیتے ادھر ادھر نظارہ دیکھنے کے چکر میں اور سامنے سے برف کا چٹان آ گیا برف آ گیا سر میں لگ جاتا ہے خون گر جاتا ہے گر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتا ہے ہاتھ پیر چھل جاتا ہے تو بہت سی نقصان ہو جاتا ہے خود کا ہی اسی وجہ سے سرفنگ کرنے کے لیے خود کو احتیاط کرنا چاہیے زیادہ یہ سب بچوں نہ کریں یہ سب چیز بچے دور رہیں یہ سب چیز سے بڑوں کے لیے تو صحیح ہے لیکن چھوٹے بچے جو ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ پکڑنا ہے کیا پکڑنا ہے کیا چھوڑنا ہے تو اچھے سے پکڑے اور رسی کو بھی صحیح سے پکڑ کے رکھے مضبوطی سے اور اسٹک کو بھی پکڑے اور ہیلمیٹ یاد سے لگا کے رکھے